हमरा सभकऽ ग्रामीण मुहल्लामे जे छै से पशु उत्पादकके सभसँ मेन स्रोत भए जाइत छै अगर हुनकर मल मूत्र सभसँ जे छै से सुखाय करके जलावन तलावनसभ किछुके सुविधा रहैत छै ओकर बाद दूध हुनकर दूधसँ बहुत तरहकेँ सभ किछु बनैत छै जेनाकि गाँवमे चायवाला ईसभके लिए जे छै से बहुत बड़ा बिजनेस ईसभके स्रोत भए जाइत छै एहिके लिए गौ जे छै से पालनाइ बहुत जरुरी रहैत छै गाँवमे हरेक घरमे जे छै जहाँ तहाँ जानवर पालयके नियम यहाँ पर छै आओर बाद बाकी जे छै से एकर अंतिम रूपके लिअ जे छै मतलब करयके लिए ई जे छै से गौ सभके बेचल नहि जाइए जेकि हमरा सभकेँ गांँवमे गौ माताके रुपमे देल जाइत छै ओकरा सभकऽ जे छै अगर